भारतआवथ' गोदो गोदाय जेन'बा जोंनि बिफामोननि थाइमावथ' साख्रिखौ जासियोसोमोन होन्नाय खोनादों बै थाइमआव रावबो लायासोमोन आरो बै थाइमाव साख्रिखौ मानि बयबो आबादारिसो जानो गोसो जायोमोन ओमफ्राय दासो साख्रिखौनो फुरा सिख'लायबाय थायो मानसिफ्रा एकदम मोननो थाङा दानि जुगाव मानि प्राइभेट जबखौ बांद्राय इम्फरटेन्ट होला मानि रावबो प्राइभेट जबखौनो मावनो गोसो जाला आरो बिदिनो सरकारि साख्रि हिनजावखौबो सिनथाय हरनो नागेरा सरकारि साख्रि नङाबा दा बिदिनो बिराद जार्ल्ला ओमफ्राय दाथ' मानसिफोरा बिराद इउटुब जों फैसा खामायनो नाजागासिनो आरोना जोंनि इउथसफोरखौ नायोब्ला बिदिनो इउटुबार बिदिनो कन्टेन ख्रियेटर सोरबा सोरबा जेन'बा ट्रेभेल ब्लग खालामो बेबादिनो इउटुबजों इउटुब माने ससियेल मेडियायाव बिराद नांहाबनानै थायो बिदिनो साख्रि बाख्रिनि फारसे बारा इन्टरेस्ट गैयै बिदि नुलाङो ओमफ्राय बिदिनो जोबनायाव बिदिनो जायखिया मोनला जाहैनायानसै आरो दा बिखायनो मा होनो मोनलाय दा एसे सोलायहांबाय जेन'बा एसे कनसियास जाहांबाय आरो मानसिफ्रा नङाबाथ' सिगांनि इयुतफोरा बेबादिनो गारि लाबाय बेरायबाय बेजोंनो ओरै थांलाय ओरै फैलाय बिदिनो सैमोन आरो दाखालि बावैसो आसामावबो साख्रि ओंखारदों जेन'बा थुइनथि सिक्स थाउजेन्ड नैजिद' रोजामोन साख्रिनि भेकेनसि भेकेनसिआ थार्द ग्रेदनि बेयाव एफ्लाय खालामदों खमैबो नैजिद' लाखनिख्रुइबो बांसिनखा आरो बे खालि मोनसे स्थेथ आसामनिल' बेयावनो नैजिद' लाखजन साख्रि एप्लाय खालामोबा बिनि गेजेराव नैजिद' रोजाल' साख्रिखौ मोननो हागोन अब्ला नायदो ओरैनो थास्लायस्लाय मानि गाव गाबागाव दा दस्रायाव गोसो होनाया मोजांसै आरो बिदिनो प्राइभेट सेक्टर आर नङाब्ला बिदिनो बिजनेसफोर मावनाया